चित्नार को बनाते समय ज़्यादातर लोग डिजाइन में गलतियाँ करते हैं और उसको बनाते बनाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा आर्टिष्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना जल्दी उसको बना लेंगे इससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में